हा मां इंटीरियर डिजाइनर आहियां तव्हांजे अच्छा अच्छा तव्हांजे घर जो डिजाइन करवाइणो आहे हा ॿुधायो तव्हांखे छा छा करवाइणो आहे अच्छा अच्छा अच्छा तव्हांजो केतिरो वॾो घरु आहे केतिरा कमरा आहिनि अच्छा

हा असां हा ठीकु आहे मां ॿुधायां थी मां तव्हांजे घर में वॉल सिलिंग ऐं ऐं टाइला बि लॻाईंदमि ऐं सॼे घर खे इंटीरियर चवंदमि डेकॉरेट त हुन में तव्हांजो ख़र्चो साढ़े छह लख जो ईंदो जंहिं में सॼो सामानु असांजो थींदो तव्हांखे सिर्फ़ु पेमेंट करिणी आहे जंहिं महिल मां टाइला वठण वेंदमि त तव्हां साणि हलिजो ऐं पंहिंजी पसंदि जो सामानु वठिजो ऐं ॿियों कुझु तव्हांखे कुझु लॻाइणो हुजे त तव्हां असांखे ॿुधाइजो असां उहो ई सामानु वठी ॾींदासीं जेको तव्हांजो पसंदि ईंदो अच्छा अच्छा अच्छा हिन कमु में तव्हांखे हिकु महीनो लॻंदो असां हिकु महीने में तव्हांखे सभु कुझु तयार करे ॾींदासीं तव्हांजी पसंदि जो कमु सुठो हीअं ठाहे करे ॾींदासीं तव्हांखे असांजो कमु ॾाढो पसंदि ईंदो ऐं पसंदि अचे त तॾहिं तव्हां असांखे पैसा ॾिजो ऐं जेको बि तव्हांखे सामानु वठिणो हुजेव जहिड़े बि डिजाइन नमूने वठिणो हुजे असांखे ॿुधाइजो असां उहो ई हो ई वठी ॾींदासीं त मां अॼु हा हा ॿुधायो हा सभु कुझु नओ तव्हांजी पसंदि जो सभु कुझु मांखे तव्हां पंहिंजे घर जी एड्रेस ॾियो त मां तव्हांजे घर में अची ॾिसंदमि जॻह जो छा हिसाबु आहे ठीकु आहे असांखे तव्हां पंहिंजी एड्रेस वॉट्सप कजो हा ठीकु आहे थैंक्यू